हमर इलाकाके हमर गामके जे सरपञ्च छै ओकर हुनकर नाम फुही छथिन सब बेबस्था ठीके छथिन ओकर अन्दरमे हमरे घरलग एकटा रोड रहै ओ खराब रहै लेकिन ओ देखिकऽ गेलखिन ओकर तीन दिन बाद ओ रोड बनि गेलै तकरबाद सब इसकुल जतेक इसकुल छै कॉलेज छै सबमे ओपन जिमके बेबस्था अछि